सिलाई से सम्बंधित मैं अच्छा से अच्छा चीज़ सीखना चाहती हूँ जिससे अच्छा से अच्छा सिलाई कर सकूँ और अच्छा से अच्छा बुनाई कर सकूँ जिससे स्वेटर बनाना में अच्छा से अच्छा चाहती हूँ जिससे स्वेटर अच्छा बने और अच्छा देखने में लगे सिलाई करने में जिसे ब्लाउज हुआ पेटीकोट हुआ सूट हुआ ये सब चीज अच्छा से अच्छा बनाना चाहती हूँ मैं जिससे देखने में भी अच्छा लगे और पहनने में भी अच्छा लगे और समाज को भी अच्छा लगे जिससे मैं सिलाई अच्छा करना चाहती हूँ जिससे सिलाई मेरा अच्छा हो तो दूसरा आदमी देखे मेरे पास सिलने के लिए आए सिले के लिए कपड़ा दे जिससे मैं सिल सकूँ और उसको भी पहनने में अच्छा लगे देखने में अच्छा लगे जैसे पेटी क्या बोलते हैं प्लाजो पैजमा ये सब मुझे सीखने का और सिलने का बहुत शौक़ है जैसे डिजाईन वाला ब्लोज बहुत अधिक डिजाईन अभी चला हुआ है जिसको मैं सीखना चाहती हूँ सीख करके उसको बनाना चाहती हूँ स्वेटर में भी बहुत अच्छा अच्छा डिजाईन बना हुआ है जैसे सब ढ़ंग का स्वीटर बनता है का डिजाईन स्वेइटर कोई मुफलर बनाता है कोई मोजा बनाता है हर ढंग का चीज़ बुनाई में बनाता है जिसको मैं सीख करके बनाना चाहती हूँ और देखने में अच्छा लगे पहनने में भी अच्छा लगे इसी सब तरह का चीज मैं सीखना चाहती हूँ और वह सीख करके भविष्य में बना करके किसी को पहनना चाहती हूँ जैसे हर ढंग का अभी अस्टइल का कपड़ा चला हुआ है हर ढंग का डिजाईन लोग बनाते हैं उसको भी मैं मैं सीखना चाहती हूँ ब्लाउज बहुत डिजाईन का निकलता है बहुत ढंग का होता है जिसको मैं सीखना चाहती हूँ सूट भी हर ढंग का है जैसे पैजामा भी हर एक ढंग का निकला हुआ है अभी नया तौर तरीका से उस सब में सीखना चाहती हूँ सीख करके बनाना चाहती हूँ बना करके बनाना चाहती हूँ बना करके अपने बाल बच्चे को अपना भी खुद से पहनना चाहती हूँ खुद से बना करके पहनता तो अच्छा रहता इसी सब चीज को मैं सीखना चाहती हूँ बहुत डिजाईन का कपड़ा चला हुआ है जो मार्केट में अभी चला हुआ है ऊ सभी सीख करके मैं बनाना चाहती हूँ और बना करके मैं अपने घर के परिवार को अपने बाल बच्चे को सब कुछ बना करके देना चाहती हूँ जो सबसे सब चीज बाज़ार में मिलता है वो मैं खुद से सीख करके बनाउंगी तो और अच्छा रहेगा आगे मेरा भी भविष्य अच्छा होगा और मेरे बाल बच्चे का भी अच्छा होगा मैं अपने से खुद सीख करके बाल बच्चे को भी सिखाउंगी तो भी बाल बच्चे के लिए भी आगे चल कर अच्छा रहेगा बहुत अस्टाईल का कपड़ा भी निकला हुआ है बहुत ढंग का जोकि लो बजार में मिलता है रेजीमेट और खुद से ला करके उस डिजाईन को लोगो को उतरना चाहता है और बनाना चाहता है हर एक ढंग का डिजाईन है जो डिजाईन लोग बना करके घर में पहनना चाहता है अपने बाल बच्चे को पहनाता है शर्ट हुआ टी श बहुत ढंग का कपड़ा है जो रेडीमेड मिलता है वो लोग अपना से भी बना करके चाहेगा तो बना लेगा सीख करके देख करके लोग बनाना चाहता है और सीखना चाहता है यही स सिलाई बुनाई का मेरा लक्ष्य है मेन उद्देश्य कि मैं अपने लक्ष्य पर कामयाब हूँ और मैं सिलाई बुनाई कर करके अपने घर का अपने भविष्य का सबका भरन पोषण कर सकूँ अच्छा सिलाई करूंगी तो अच्छा पैसा भी मिलेगा और मैं इसको बिजनेस के तौर तरीका से भी अपना सकती हूँ सिलाई करके कुछ पैसा भी कमा सकती हूँ दूसरे को भी दूसरे का भी सिलाई कर सकती हूँ अपने घर में भी सिलाई करके अपने बाल बच्चे को भी पहना सकती हूँ मेरे सिलाई करने का यही उद्देश्य है और लक्ष्य भी है मैं सिलाई इसलिए सीखना चाहती हूँ बुनाई इसलिए सीखना चाहती हूँ मैं सीख बुन करके सिलाई सीख करके बुनाई सीख करके आगे अपने भविष्य को कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ यही मेरा उद्येश्य है